ہمارے یہاں چھبیس جنوری میں بچّوں کو رقص وغیرہ بچّوں کے دوارا کرایا جاتا ہے اور بچّے اچّھا اپنا ہنڈریڈ پرسینٹ دے بھی ہیں اور اس میں اہم کردار لوگ ڈانس وغیرہ کا بھی رہتا ہے اور بچّے جو اسکول کے جو ٹیچر ہوتے ہیں استاد ہوتے ہیں وہ ان کو اچّھے طریقے سے ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کو سکھاتے بتاتے ہیں اور ان کے سکھانے اور بتانے کی وجہ سے بچّوں میں وہ اثر دکھتا ہے اور لگتا ہے کہ اس ادارے نے اس پر اچّھی محنت کی ہے اور بہت سارے واقعات ہے ایک بار میرا جانا بھی ہوا تھا ایک اسکول کے پروگرام میں میں

تھا چھوٹا ہی لیکن تھا بڑا بڑا ایک دم پرکشش تھا اور لوگ بہت سارے جمع بھی تھے